प्रणाम सर ठीक छै सर हँ जानकारी लेबाक तऽ रहय जी ई मण्डल कमीशनके हम पढ़लियै र किताबमे लेकिन एहि जे हमरा आओर किछो जानकारी लेबाक रहै एकर बारेमे

जी सर प्रणाम प्रणाम सर